आमी आमच्या शाळेन विज्ञानाचे एग्जिबिशन धरताली आनी तेचेर आमी काम करताली तरेतरेचे एग्जिबिशन तेचेर आमी तरेतरेचे टॉपीक आसताले आनी तेचेर आमी चडशी भुरग्यांक कळटात तशें एक एक हें सांगताली